मूंखे भारत भारतीय फ़िल्मुनि में जेकी झूनियूं फ़िल्मूं आहिनि उहे जामु पसंदि ईंदियूं आहिनि उन मां मां सभिनी खां वधीक जे अ जेको संगीत ॿुधंदो आहियां उहो अगरि तुम साथ हो आए जेको अल्का याज्ञनिक ॻायो आहे